नमस्ते हाँ जी तो लखनऊ आए हैं आप आईये आईये फिर हाँ आईये इमामबाड़ा दिखा लाते हैं फिर इमामबाड़ा दिखा लाते हैं चिड़ियाघर दिखा लाते हैं आइये जो कुछ है लखनऊ एरिया टहला देते हैं आपको ये मानकर चलिए टाइम लगेगा लगभग एक से दो घंटे तो लग ही जायेगा घूमने में इमामबाड़ा देखेंगे हाँ इमामबाड़ा घूमोगे तो लगभग मान के चलिए आधा घंटा से पौन घंटा लग जायेगा उसमें उसमें वो बड़ा है इमामबाड़ा

हाँ उसके बाद चिड़ियाघर अगर जाना चाहते हैं तो चिड़ियाघर भी टहला लाते हैं काहे से आप बताये ब बाइक से चलना हो तो बाइक से चलेगे ऑटो से चलना हो तो ऑटो से ऑटो से चलेंगे देखो फिर ऐसा रेस

आईये फिर हाँ तो एक घंटा लगभग मान के चलिए घूमना और टहलना होगा

तो गाड़ी मैं भिज गाड़ी मैं भिजवा देता हूँ पहले आप ऐसा करिये हमें हमारे समझ में ये आ रहा चिड़ियाघर चलिए वहां आपका परिवार भी है टाइम ऑफ नहीं होगा टाइम उतना ही लगेगा जितना वहां लगेगा जितना आप जित जितना आप वो फैमिली के साथ में जैसे बच्चे लोग हैं तो जैसे जो जो चीजें देखेंगे तो उसमें टाइम जायेगा इमामबाड़ा में तो केवल देखना ही देखना है इमामबाड़ा मान के चलिए वो तो खुला रहेगा छः बजे से सात बजे से शाम के सात बजे तक चिड़िया घर है चि चि चिड़िया घर है चौबीस घंटे खुला रहता है हाँ इमामबाड़ा घूम लीजिये इमाम इमामबाड़ा इमामबाड़ा में जो है बहुत सारी चीजें उसमें भी हैं स्पेशल वहां अब ज वहां तो जाने हम भी तो गये नहीं हैं ना जाकर देखना होगा न साथ में आईये आप जरुर द देखेंगे संग में या तो हमारे जो समझ में आ रहा था चिड़ियाघर चिड़ियाघर जाना ज्यादा सही लग ठीक ठीक है नमस्कार आईये